मां हिकिड़ी कविता लिखी हुई माउ पीअन ते कि हन ॿार पंहिंजे माउ पीअनि जा कीअं बर्ताव कंदा आहिनि कीअं हलंदा आहिनि ऐं अॼु कल्ह जे ज़माने में ॿार पंहिंजे मां पीअनि खे न सहंदा आहिनि जॾहिं जॾहिं वॾे थींदा आहिनि त माउ पीअनि जी क़दरु कान कंदा आहिनि हुननि खे घटि वधि ॻाल्हाईंदा आहिनि हुन खे वृद्धाश्रम में छॾे ईंदा आहिनि जंहिं माउ पीउ तव्हांखे जनमु ॾिनो हुन तव्हांखे खाराए पीआरे करे वॾो कयो हुन माउ पीउ जी क़दरु न कंदव त छा त कंहिंजी क़दरु करे सघंदा आहियो ऐं पंहिंजी ज़ालूं अच पंहिंजी ज़ालूं अची वेंदियूं आहिनि त उन जे चवण ते बि माउ पीउ खे कुझु न कुझु चवंदा आहिनि हुन जे चकर में माउ पीउ खे भुलिजी वेंदा आहिनि माउ माउ पीउ जी देखभाल वग़ैरह बि न कंदा आहिनि पर हीउ ग़लति आहे ऐं कुझु कुझु ॿार हूंदा आहिनि जेका ज़ालुनि जे चवण ते न हलंदा आहिनि ऐं माउ पीउ जी जादी इ अहमियत रखंदा आहिनि देखभाल वग़ैरह कंदा आहिनि छो त हर किसी के माउ पीउ ॾाढा सुठा हूंदा आहिनि ऐं माउ पीउ सभु कुझु हूंदा आहिनि पर अॼु कल्ह जा ॿार सम्झंदा ई कान्हनि पाण खे अलाए छा सम्झंदा आहिनि इन करे माउ पीउ जी क़दरु करणु खपे माउ पीउ सभु कुझु हूंदो आहे माउ पीउ सां ई सभु घरु वरु हलंदो आहिनि पर अॼु कल्ह जे ॿारनि खे छा पतो की माउ पीउ जी आहे हाणे जंहिं जा माउ पीउ कान हूंदा आहिनि हुन खे क़दरु हूंदी आहे की असांजो माउ पीउ हुजे हा असांखे पाले पोसे वॾो वॾो कंदा आहिनि पर छा था करे सघूं ॿारनि खे सम्झ में ई कान्हे पर जंहिं खे माउ पीउ आहिनि हू क़दरु कान था करनि हाणे छा था करे सघूं इन करे असांखे माउ पीउ जी क़दरु करणु खपे माउ पीउ खे हथ में रोटी ॾियणु खपे हुन खे घुमाईंदड़ खपे आश्रम वग़ैरह में न छॾे छो त हू त हुननि जो घरु आहे हू अॼु आहिनि कल्ह आहिनि माउ पीउ जे अलावा केरु बि कान पुछंदा आहिनि रिश्तेदार बि कान पुछंदा आहिनि माउ पीउ सभु कुझु थींदो आहे